हलो हलो हाँ जी कहिए जी जी जी सर मैं करवाना चाहते आप किस कंपनी से बोल रहे हैं अच्छा जी मुझे जी आप मुझे इससे सम्बंधित फायदे भी बता दीजिए और कितने का कवरेज रहेगा कितना मतलब ई एम आई आएगी वप मुझे सब बता दीजिए

हाँ जी साब मुझे ये बता सकते हैं इसमें कौन कौन सी बीमारी को इन्क्लुड किया गया गया है अच्छा सर तो आप मुझे एक मतलब मुझे खुद के लिए ही करवाना था आप मुझे मेरे लिए बता सकते हैं कि लगभग कितना पेमेंट हो सकता है तो अपन कल मिल लेते हैं इस विषय पे

अच्छा हाँ तो कल मैं आपके ऑफिस आ जाऊँ जी ठीक है सर ओके ओके थैंक्यू